नमस्कार सर सर नमस्ते बोलिए हाँ सर नमस्कार

हाँ ठीक है सर आप को मतलब फ्लोरिंग का कार्य करवाना है तो कार्य तो स कर देंगे लेकिन कैसा फ्लावर्स चाइए आप को किस टाइप के फ्लाअर लगवाने हैं किस टाइप का आप को डेकरैशन करवाना है क्या करवाना है वैसे वग़ैरह वगैरी सर यहाँ तो हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी है जैसे क्वालिटी में तो बहुत है जैसे और यल्लोइश कलर ब्लू स्काई और काफ़ी सारी वराइइटीस है आप जो बोलोगे वो हम कर देंगे आप के पास क्या सर हाँ सर है ना सर सब प्रकार की वराइइटीस मिलती है हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ से बाहर से आते हैं सब फूल वग़ैरह सब फ्लावर्स वग़ैरह हम मतलब यहाँ से सब प्रकार के मिलते हैं इधर क्या सर हाँ सर हाँ सर स्टेज के पीछे लग जाएगा आप जैसे बताओगे स्टेज के पीछे आगे और स्टेज जैसे स्टेज के जैसे सामने आप जो डेकोरेशन करवाओगे मेन गैट से जो आप के वेलकम वग़ैरह लगेगी वो भी हम फूलों से सजावट कर देंगे और तो आप जो बोलोगे जो वैडिंग के लिए आप रूम रूम के लिए जो होगा बैठने क्या सर फ़ोटो वग़ैरह सर अभी तो पास में नहीं है लेकिन ब भेज देते हैं अगर आप बोले तो वैसा ले के हाँ सर बहुत हमारे पास तो बोल रहा हूँ ना काफ़ी ऑर्डर आते हैं तो सजावट के लिए तो हम यही काम करते हैं सजावट के लिए तो काफ़ी ऑर्डर आते रहते हैं हाँ सर मिल जाएगा ऐसा तो कुछ फ़ोटो वग़ैरह सब मिल जाएगा क्या सर फूल सर तब तक ये लगभग एक दिन एक दिन तक तो रह ही जाते हैं हमारे यहाँ क्वालिटी सब की अच्छी ही है सर ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है फूलों की वग़ैरह सब क्वालिटी अच्छी रहती है सर क्वाल्टी फूल की

सर दो दिन के लिए मिल जाएंगे फूल या हमारे यहाँ से क्वालिटी सब की अच्छी है फूलों की क्वालिटी अच्छी है बहुत अपनी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी आप जो बोलोगे ना हो जाएगा आप के लिए सब कुछ अवैलेबल करवा देंगे हम क्वालिटी तो सब से बेश्ट है बेस्ट बेस्ट क्वालिटी के फूल हैं हमारे पास यहाँ से नहीं मतलब फूल हैं ना जो अगर हैवी क्वालिटी के फूल होते हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं हमारे जो वहाँ से हिमालय के साइड से भी फूल आते हैं वहाँ जो सुंदर सुंदर और बेश्ट बेस्ट क्वालिटी सब मिल जाएगा सर गुलाब के फूल भी है और बेस्ट क्वालिटी का हम हिमालय से सुगंधित पुष्प लाते हैं हम हाँ सर सब कुछ मिल जाएगा